बाइकार्स जानानै आं देरसिन मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरानो जाबाय एक्सिदेन्द जानाय मोजां नोजोर होआलासिनो गारि सालायनायनि थाखाय गाज्रि जाथायाव जानाय बेनि थाखाय बारग'नो हानाय राहायानो जादों खर'वाव हेलमेट गाननानै हेलमेटजों लोगोसे गावनि देहाखौ राफोद गोसोयै मोजां गोसोयै सालायनाय मोजां नोजोर होनानै सालायनाय बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो जों बेफोरखौ बारग'नो हानाय नि राहा मोनो ट्रेफिक जाम आरो गाज्रि बोथोर गाज्रि गुसेब लामा हा जस्ल'नाय हाग्रानि जुनार बायदिसिनानिफ्राय बारग'नो थाखाय जों सांग्रांथि लानांगौ बे सांग्रांथिनि गेजेरजों जों मोजां नोजोर होनानै मोजां लामाजों आगान सुरनानै बबे लामाजों थाबाय खारोब्ला बबे लामाजों बोथोर लानानै बोथोरजों सोलिनानै मोजां गारि सालायलांनो हायोब्ला जों बायदिसिना जाथायनिफ्राय सांग्रां जानो हायो बिनिफ्राय जों आगु सांग्रांथि लानांगौ मोजां राहा लाग्रोनांगौ